नमस्ते मैं बच्चों के लिए पेन ओन चाहिए थी पेंसिल पेन कॉपी जिम बॉक्स ड्राइंग बॉक्स चाहिए सब आपके यहाँ मिलता है तो हमें बच्चों के लिए चाहिए था कॉपी चाहिए थी पेंसिल चाहिए कटर चाहिए रबर चाहिए हाँ सब पाँच पाँच पीस चाहिए था कितना पड़ जाएगा पैसा वैसा कॉपी बीस बीस वाली चाहिए बीस वाली है आपके यहाँ पाँच कॉपी चाहिए पाँच हिंदी की चाहिए पाँच मैथ की चाहिए और पाँच इंग्लिस की चाहिए इंग्लिस की तीनों का जोड़ ले लें तीन सौ हुआ और उसमें जोड़ दीजिए रबर कटर पेंसिल और जोड़ दीजिए एक एक बॉक्स

पेंसिल नटराज चाहिए पाँच वाली और ड्राइंग बॉक्स भी दे दीजिएगा तीन सर क्या लाए आपके पास

और और यह यह और यह दे दीजिए बीस वाला बच्चे हैं सब तोड़ देते हैं ना बीस वाला नहीं है आपके पास चलिए पच्चीस वाला दे दीजिए

सब अपना जोड़ लीजिएगा पैसा आपको भिजवा देंगे आप पैक करके रखिएगा ठीक है ना नमस्ते